हमरा इलाकामे बेरोजगारी बहुत छै काम काज तऽ किछु छै नहि उलटा सीधा काम करय छै जैसे रोजगार रहतय रऽ यहाँ तऽ मजदूर लोग जैसे यहाँसँ बाहर जाइ छै काम करय लए वहाँ बाहरोमे काम नहि मिलय छै वहाँके लोग मारि पीटके भगाय दै छै केतनाके जानसँ मारि दै छै नहि तऽ यहाँ यदि रहितय रऽ उतना रोजगार रहिते रऽ तऽ बाहर नहि जइतय उलटा सीधा काम नहि करतय रऽ ककरो चोरी छै चपाटी करि लै छै छिन छोड़ करि लै छै बेरोजगार छै नहि छै ओकरा पास किछु अइ लए ऐसे करय छै रोजगार रहिते रऽ तऽ अपना रोजगारी करतय रऽ अपना रहिते रऽ कथी लए ककरोसँ अलटर करतय रऽ जे नहि छै रोजगार इएहके लिए ने एतना दूरसँ अपना देश छोड़ि करके दोसर देश जाइ छै कमबय लए यहाँसँ दबाड़य छै वहाँ अयजाँ रोजगार नहि छै वहाँसँ जे मारि पीटके दबाड़य छै तऽ ओइजाँ कमबय लए नहि दै छै तऽ कहाँमे लोग कमाइके खइतय रोजगार यहाँ रहितय अपना देशमे रोजगार रहितय तब ने रोजगारी करिके खइतय इतना दूरीसँ इतना दूरी नहि जेतय कमबय लए अपना रोजगार अपना देशेमे ने रोजगार करिके खइतय रोजगारी करैत रहितय उलटा सीधा काम नहि करतय बेरोजगार छै तबो एना ओना होइ छै रोजगार अगर रहितय रऽ तऽ कुछो नहि होइतय रऽ अपना अपन अपन कमेतय अपन अपन काम करतय अपना सही सलामतसँ रहितय दोसरा देश कथी लए जाइके काम रहय अपना इलाकामे रोजगारी छै नहि रोजगार रहितय तब ने किछु कर करतय बेरोजगारके लिए की करतय किछु नहि समझ आबय छै जे मोनमे आबय छै से करि बैठय छै बिना रोजगारी लोगके दिमाग भञ्जाल होल रहय छै माथा पागल होल रहय छै